अस निक्के निक्के होंदे हे इ'यां अस नेईं निक्के निक्के होंदे है अस में है जंदे होंदे हे खेलने खोलने गी जाना असें स्कूलै गी जाना बैग चुक्कने अपने स्कूलै गी जाना उठी बच्चे कन्नै खेलना इन्नी शैल बड्डी ग्राउंड होंदी ही साढ़े स्कूलै दी उत्थे खेलना स्कूल जाइयै ते इक बजदा हा ते इक बजे असें फ्ही दुबारा घार आई जाना लंच लुंच खाना फ्ही स्कूलै गी चली जाना फ्ही इन्ने चिरै गी घर औंदे है मम्मी डैडी शामी जेल्लै अस बौंह्दे सारे जने कट्ठे होइयै असें किट्ठे बौह्ना अग्ग शग्ग बालनी बखारी होंदियां बखारी बौह्ना अग्ग शग्ग बालनी उ'नें दिनैं लाइटां नेईं ही होंदियां न्हेरै अस कम्म शम्म करदे होंदे है अस स्कूला दा ते कम्म शम्म करदे हे स्कूला दा फ्ही उ'नें दिनैं तेल होंदे है दीपक बनांदे होंदे है लोक तेलै दे मिट्टिया दा तेल औना औह्दे कन्नै दीपक बनाने ओह्दे कन्नै असें बेहियै असें सारें डैडी ने आना स्कूला ओह् बी स्कूल जंदे होंदे है बच्चें गी पढाने गी अस बी औंदे है जिससे बौंह्दे हे उं'दे कोल उ'नें दिनें च बिजलियां नेईं हियां होंदियां उस टाइम अस इ'यां गै बौंह्दे हे बेहियै असें कम्म करना स्कूला दा उ'नें दियें दी लोई अस बौंह्दे होंदे हे ते बेहियै अस स्कूला दा असें गी कम्म करांदे होंदे हे इ'यां करो बच्चे उ'आं करो बच्चेओ ते असें गी पढांदे होंदे हे दियें दी गै लोई ते उस बेल्लै ने ने नेईं होंदिया हियां इन्नियां स्हूलतां नेईं हियां होंदियां लाइटा शाइटे दियां ते एह् बचपन च अ'ऊं पढ़दे होंदे हे अस पढ़दे होंदे है उड़कदे होंदे हे अस निक्के निक्के पढ़दे पढ़दे अस छते र खेलना लगी पे खेलदे खेलदे स्कूलै दी ग्राउंड उपर गे में छत उप्परा डिग्गी पेई थल्लै पेई गेई में फ्ही मेरे सिरै गी लग्गी फ्ही में घर आई फ्ही तेल शेल पट्टी शट्टी कीती मिकी ते फ्ही उ'नें दिनैं पट्टियां शट्टियां कु'त्थे होंदियां हियां अदूं इ'यै खाल्ली बसार सु'टदे होंदे होंदे सिर्फ ओ'दे रा बसार बसूर सु'ट्टने ते बस ओह्दे कन्नै जख्म आई जंदा होंदा ते उनें दिनैं बजार बी बड़े दूर होंदे होंदे हे ते गड्डियां बी निं सी होदियां ते पैदल लोक जंदे हे बजारे गी ते फ्ही देसी लाज करदे हे अस लोक घर बेहियै ते ओह्दे कन्नै ठीक होई जंदे हे दे मम्मी साढ़ियां हियां तां ओह् बी कुतै जंदियां मम्मी साढ़ियां कुतै जाना स्कूलै गी जाना असें रुट्टी बनाई देनी उ'नें असें गी सवेरै बच्चो जाओ स्कूलै गी बैग पैक करने ते स्कूलै गी जाना उठी कश गै साढ़ा स्कूल था बड़े दूर बी नेईं जंदे अस पढ़ने गी साढ़े कोल घरा कश गै स्कूल हा ते औंदे हे अस उत्थै मम्मी डैडी असें गी है ना बड़ा इ'यां प्यार कन्नै रखदे हे बच्चे बाई साढ़े गे दे उद्धर पढ़ने गी गेदे ते पढ़ियै अस औंदे हा घर फलानी कोई चीज डैडी साढ़े स्कूल जंदे हे ओह् बी टीचर हे उ'नें बी स्कूल जाना फ्ही शामीं औना साढ़े गित्तै किश किश लेई आना बच्चें आस्तै अदूं कोल कश दकानां बी नेईं होंदियां हियां बजार जंदे हे लोक जां कुदै दूर नेड़ै दकान होंदी ही कुतै लेई आंह्दे ह् कुतै खाने आस्तै बच्चें गी फलानी चीज लेई आओ बच्चें गी फलानी चीज देओ उस टाइम उ'ऐ चीजां होंदियां हियां कोई बिस्कुट देई ओड़े कुतै टाफियां लेई आए दे एह् एह् चीजां होंदियां हियां उस टाइम अज्ड टाइम च बड़ा किश ऐ लेकन उस टाइम एह् चीजां होंदियां हियां साढ़े टाइम